ہمارے اردو ادیب میں بہت سارے شاعر ایسے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی شاعری سے اپنا لوہا منوایا ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہیں جن میں سے کچھ پسندیدہ شاعر علامہ اقبال مرزا غالب میر تقی میر اور بھی بہت سارے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری سے پوری دنیا میں اپنی شاعری کو پسند کرایا ہے اور جن کی شاعری پوری دنیا میں پسند کری جاتی ہے ویسے تو بہت سارے شاعر جو مجھے پسند ہیں لیکن ان میں سے جو میرے سب سے پسندیدہ شاعر ہیں وہ مرزا غالب ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں غالب ہیں کون کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا غالب ہے کون مرزاغالب نے ایسے ایسے اشعار بتائے ہیں جنہیں سن کر اور پڑھ کر دل میں سکون آ جاتا ہے مرزا غالب کے شاعروں کو ہر چھوٹی بڑی عمر کے لوگ پسند کرتے ہیں مرزا غالب کی شاعری بہت آسان لفظوں میں سبھی کے سمجھ میں آ جاتی ہے مرزا غالب مرزا غالب کو دنیا میں چند ہی ایسے لوگ ہوں گے جو نہیں جانتے آج کل کی جنریشن بھی مرزا غالب کے شعروں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے مرزا غالب کے اشعار سبھی میں پسند کیے جاتے ہیں مرزا غالب کی شاعری سبھی پسند کی جاتے ہیں مرزا غالب نے ہر آنر پر اپنی شاعری پیش کی ہیں مرزا غالب محبوبی حقیقی اور محبوب پسندیدگی پر بھی اپنی شاعری کا لوہا منوا چکے ہیں مرزا غالب اپنے مرزا غالب اپنے شاعری سے اپنے آپ کا لوہا منوا چکے ہیں مرزا غالب کی شاعری سبھی پسند کرتے ہیں ہر بوڑھا بچہ سبھی کو مرزا غالب کی شاعری آسانی سے پسند آ جاتی ہے جو شعر و شاعری کو پسند کرتے ہیں ان میں ایسے ہی چند لوگ ہوں گے جو مرزا غالب کے بارے میں نہیں جانتے مرزا غالب کو ہر چھوٹی بڑی جنریشن کے لوگ پسند کرتے ہیں جنہیں شاعری پسند ہیں جو شاعری مشاعروں میں اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے پسندیدگی میں مرزا غالب کہیں نہ کہیں ضرور پائے جاتے ہیں مرزا غالب کے شاعر آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں انہوں نے ہر آنر پر ہر زنر پر اپنی شاعری سے لوہا منوایا ہے وہ محبوب حقیقی محبوب حقیقی پر بھی اپنی شاعری کا لوہا منوا چکے ہیں وہ اپنی شاعری میں خدا دوست احباب رشتہ دار سب کو رکھتے ہیں ان کی شاعری سن کر دل میں سکون آ جاتا ہے ان کی شاعری کے ان کی شاعری کو سنا کر آپ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں مرزا غالب کی شاعری ایسی ہے کہ ہر کوئی ان کو اپنی ان کو پسند کرے بنا رہ ہی نہیں سکتا ان کی شاعری سے ان کی شاعری کو پڑھ کر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ان کی شاعری میں کوئی بھاری الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا وہ بہت ہی زیادہ آسان لفظوں میں اپنی شاعری کہنا پسند کرتے ہیں ان کی شاعری میں ان کی شاعری میں محبوب کے حقیقی محبوب حقیقی کی جھلک بھی پائی جاتی ہے محبوب حقیقی یعنی اپنے خدا کے حوالے سے بھی وہ بہت زیادہ شعر و شاعر بول شعر و شاعری کرتے ہیں ان کی شاعری کو سبھی پسند